हैलो जय झूलेलाल केर तो ॻाल्हाए जी जी जी उहा त घणो करे ॿ सौ रुपए किलो मिलंदा इन पर तव्हांखे छा करिणो आहे गुल त उहा त तमामु तव्हांखे घटि पवंदा उन सां छा थींदो गेट खे त सजाइण जे लाए तमामु घणा गुल खपनि उन सां तव्हांखे अशोक जा वण जा पता बि खपंदा त उन सां डेकोरेशन जेको सजावट थींदी त उहा सुठी सही थींदी न त हिकिड़ो त तमामु खपे न हा हा असांजो वॾो कमु आहे सभ सजावट जो शादियुनि वादियुनि में जनम ॾींहं ते सभिनी ते असां कराईंदा आहियूं त उहो ई तां मां इन करे तव्हांखां पुछो छाकाणि त तव्हां चओ त हिकु किलो हिकु किलो त कुझु कोन थींदो हा हुन जे लाइ तव्हांखे थोरो वधीक ख़र्चो करिणो पवंदो त भई असां बि तव्हांखे गेट सजाए करे ॾेई सघूं था हा घटि में घटि त पंज हज़ार लॻंदा उन जे लाइ त उन में हा उन में घणा ई गुल लॻंदा न सूंहं त उन सां ई ईंदी ख़ुशबू सूंहं जेका ऐं ॻाल्हि त उहा त ओतिरो ख़र्चो त ईंदो ऐं उन में वरी अशोक वण जा पता बि लॻंदा रजनीगंदा गुल जा

घणो त नथो करे सघिजे छाकाणि त असां वटि बि ॿाएर जा गुल ईंदा इन अऊं उननि में थोड़ो नुक़सान बि पवंदो आहे कॾहिं गुल ख़राब थी वेंदा आहिनि त इन करे त इन में कोई एॾी बचति कोन्हे पर तॾहिं तॾहिं बि ईंदो त थोरो घणो असां ॾिसी छॾींदासीं तव्हां अचो केतिरो वॾो गेट आहे इहो सभु अची करे ॿुधायो त पोइ उन हिसाब सां तव्हांखे टोटल केतिरा गुल लॻंदा हिसाब सां पोइ उन हिसाब सां तव्हांखे पेसा लॻाईंदा पटेल नगर में आहे असांजी बिल्कुलु मेन मार्किट में

हा हा बिल्कुलु अचो अचो जय झूलेलाल